इक्क दिन केह् होया में बजार गेई ते चार दकान पर गेई ते जेल्लै में उत्थै गेई ते मिगी इक पैंट पसंद आई में आखेआ चलो बजार आए ते में कुछ लेई गै लैन्नी आं ते मिगी इक पैंट पसंद आई में ओह् लेई लैती ते मिगी ओह् बड़ी गै पसंद आई ते ना जादा प्राईस ते रेट जिस स्हाबै दा प्रोडक्ट हा ना ठीक स्हाबा दिक्खना होऐ पैसे उ'नें ठीक लाए ते में पैंट आंह्दी अपने आस्तै मिगी प्यारी लग्गी ते में ओह् घर आइयै उसी लाई ओह्दा कपड़ा बड़ा प्यारा हा ते कलर बी बड़ा सोह्ना हा ते साईज़ बी मिगी फिट ऐ ते एह्बी निं ऐ की में दोबारा दोबारा कट्टियै बनाना पवै मिगी आई जंदी पूरी मिगी पता ऐ